हैलो हां जी आं जी वैशाली होर बोल्ला दे अच्छा ते एह् किन्ने बंदे न थुआढ़े कन्नै पंदरां बंदे ठीक ऐ जी होई जाङन छे बोटां करनियां ते ज्हार रपेआ लैना ऐ इक्क बोट दा ते छे ज्हार

ते करी लैगे होटल थुआढ़े आस्तै बी आं जी भैया जगह निं दस्सी ऐ ओह् कुसै गी निं जादी ऐ ठीक ऐ ते होई जाह्ग